जी हाँ मेरे अनुसार नृत्य विभिन्न रूप से दर्श कीकों भावनाओं को जगा सकता है कि किसी स्थान पर किस प्रकार नृत्य किया जाये यह मुख्य मायने रखता है यदि हम किसी शादी में पार्टी फंक्शन में तो वहाँ अलग रूप से नृत्य हुआ किसी स्टेज पर अलग रूप से नृत्य हुआ और नृत्य दर्शकों की भावनाओं को विभिन्न रूप से जगा सकता है कि हम नृत्य के क्षेत्र में किस प्रकार अलग कर सकते है और हमारा नृत्य करना उनके मन को किस प्रकार लुभा सकता है